کنوئیں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال آج کل بہت عام ہو گیا ہے کیونکہ یہ طریقہ کارآمد اور وقت کی بچت کا ذریعہ ہے اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں برقی موٹر کے انتخاب پہلا قدم مناسب برقی موٹر کا انتخاب کرنا ہے موٹر کا انتخاب کرتے وقت کنوئیں کی گہرائی پانی کی مقدار اور توانائی کی دستیابی جیسے عوامل کو مد نظر رکھیں اگر کنواں زیادہ گہرا ہے تو زیادہ طاقتور موٹر درکار ہوگی عام طور پر ایک سے تین ہورس پاور کی موڑرز گھریلو استعمال کے لیے کافی ہوتی ہیں پانی کی پمپنگ کا نظام کنوئیں سے پانی نکالنے کے لیے سمرسیبل پمپ یا سنٹر یا فیوگل پمپ استعمال کیا جاتا ہے سمرسیبل پمپ براہ راست پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پانی کو اوپر کی جانب کھینچتا ہے جبکہ سنٹر فیوگل پمپ کنوئیں کے باہر نصب ہوتا ہے اور پانی کو پائپ کے ذریعے کھینچتا ہے پمپ کی انسٹالیشن پمپ کو انسٹال کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں موٹر کو زمین پر مضبوطی سے فٹ کریں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے پانی کی پائپ کو موٹر کے آؤٹ لیٹ سے جوڑیں اور پائپ کے دوسرے سرے کو کنوئیں میں ڈال دیں پاور سپلائی کو یقینی بنائیں کہ برقی موٹر مناسب وولٹیج پر چل رہی ہو موٹر کی کنیکشن اور اسٹاٹر موٹر کو برقی اسٹاٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو اسے آن اور آف کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے اسٹارٹر کو موٹر کی پاور سپلائی سے جوڑیں اور اسے موٹر کے قریب کسی محفوظ جگہ پر نصب کریں آپریشن اور حفاظتی تدابیر موٹر کو چلانے سے پہلے اس بات کا یقین کریں کہ کنوئیں میں پانی موجود ہے اور پمپ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے موٹر کو زیادہ دیر تک خشک نہ چلائیں کیونکہ اس سے موٹر گرم ہو کر خراب ہو سکتی ہے پانی نکلتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ پمپ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو مینٹینیس موٹر اور پمپ کی دیکھ بھال باقاعدگی سے کریں تاکہ ان کی عمر زیادہ ہو اور بہتر کام کریں ہر چند ماہ بعد موٹر کی وائرنگ پمپ کے سیلز اور پائپ کی حالت کو چیک کریں برقی موٹر کا استعمال کنوئیں سے پانی نکالنے کا نہایت ہی مؤثر اور آسان طریقہ ہے لیکن اس کے لیے صحیح موٹر کا انتخاب اس کی مناسب تنصیب اور باقاعدہ دیکھ بھال ضروری ہے اس عمل سے آپ نہ صرف وقت بچا سکتے ہیں بلکہ پانی کی زیاں سے بھی بچ سکتے ہیں